हैलो हम किसान बोलै छी कहलीय मशरूम के खेती के लेल मशरूम के खेती के लेल जानकारी चाहै छी अहाँसे

हूँ हूँ

हूँ भूसा कतए लगाबे के

कितना दिन मे मशरूम हो जेते हूँ हूँ हूँ

हूँ हूँ हूँ हूँ त मशरूम सँ की की फायदा होइ छै हूँ अथि मशरूम के बचाव के लेल कथि करै के परतै हमरा

अच्छा मशरूम त पानी सँ बचाबय के लेल कथि करै परतै हूँ मशरूम के पास हँ त ओकरा लेल गोबर के जरूरत परत

हूँ हँ तऽ अहाँ सँ बस एतने जानकारी चाहैत रहलिय ठीक ईतने ईतने जानकारी चाहैत रहलिय अहाँ सँ ठीक ठीक जी जी समझ गेलियै